अभी मैंने कुछ दिनों पहले फ्लिपकार्ट से किताबें ऑर्डर करी थी जो कि मुझे डिलीवरी टाइम से पहले मेरे घर पर प्राप्त हुई किताबों की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया थी और किताबें भी एक दम फ्रेश थी डिलीवरी बॉय का बिहेवीयर भी बहुत ही अच्छा था तो एक तरीके से फ्लिपकार्ट से किताबें ऑर्डर करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा